उत्तर प्रदेश जा जेके अलॻि अलॻि खेत्र आहिनि उन्हनि जे विच में ॾाढा सांस्कृतिक और समाजिक अर्तर अंतर त आहिनि हाणे जीअं संगीत अलॻि अलॻि खेत्र में अलॻि अलॻि थींदो आहे या लटा कपिड़ा पाइण जा बि अलॻि अलॻि तरीक़ो थींदो आहे या उन्हनि जी जेकी प्रथाए आहिनि जेके उन्हनि जा रिचूअल्स आहिनि उहे बि अलॻि अलॻि थींदा आहिनि हाणे जीअं उत्तर प्रदेश में ही कई कास्ट जा माण्हू रहंदा आहिनि जीअं ब्राह्मण बि रहंदा आहिनि कायस्त बि रहंदा आहिनि पंहिंजा सभु क्षत्रिय बि जेके आहिनि ठाकुर राजपुत जेके थींदा आहिनि उहे बि आहिनि त उन्हनि जो अलॻि अलॻि पंहिंजो सभिनी जा तरीक़ा प्रथाएं उन्हनि जी अलॻि अलॻि अथनि नृत उन्हनि जा अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि साड़ी शैली में ॾिसो कोई सीधे पल्लू जी साड़ी पाईंदो आहे कोई उल्टे पल्लू जी साड़ी पा साड़ी पाईंदो आहे त हीअं त अगरि ॿिएं प्रदेश में अलॻि अलॻि प्रदेश असां ॾिसूं त इलाही अलॻि अलॻि तरीक़े जी शैली थींदियूं आहिनि साड़ी पाइण जीअं आसाम जा माण्हू अलॻि तरीक़े सां पाईंदा आहिनि और उत्तर प्रदेश में अलॻि तरीक़े सां माण्हू साड़ी पाईंदा आहिनि लेकिनि अगरि ॻाल्हि इहा आहे कि उत्तर प्रदेश में ई अलॻि अलॻि साड़ी शैली अलॻि अलॻि थींदी आहे त इहा बि सही ॻाल्हि आहे कि जीअं कोई माण्हू कीअं कोई सीधे पल्लू जी पाए थो कोई उल्टे पल्लू जी पाए थो और अॼुकल्ह त मॉडन स्टाइल में और अलॻि अलॻि तरीक़े जी बि माण्हू साड़ी सभु जाएफ़ां साड़ी पाइनि थियूं